जोंनि जायगायाव गोबाङैनो ना इरि ना मोनो ना फिसा ना फिथिग्रि बोथिया नास्राय नाथुर गुरनानै मोनोमोन आरो मागुर सिंगि बेफोरखौथ' बेफोरखौबो मोनो बेफोरो जाबाय दामा ना बोथियाफ्राथ' एकस'खा पवा पवायाव आरो ना फिसाफ्रा आसि थाखा मागुरफ्रा देरस' बेबायदि गुरनानै एबा सारनानै मोननाय बेखौ फाननानै जायोमोन आरो नै जोङो साम' खांख्राइ लाबोनानै बेफोरखौबो गुरनानै लाबोयोमोन आरो गोबां दैनिफ्रायनो गुरनानै जानाय बायदिसिना ओंख्रिफ्राव जानाय जायोमोन आरो जोङो फानलाय फानोबोमोन आरो जोङो पवायाव आसि थाखा एखमब्ला एकस' बेबायदि फाननानै जाबोदों जोङो आरो दैयाव गुरनाय मानाय गासैबो सारनानै मोननाय ना मावा फिथिख्रि गासैबो जोङो माबाजोबनानै जाबोदों फाननानैब्लाबो जाबोदों जोङो बेबायदि ना गुरनानै जाबोनाय जादों ओमफ्राय थुरि थुरि नाफ्राथ' माबा देरस' देरस' पवा बेबायदि फानबोदों नास्रायफ्राबो एकस' आसि थाखा बेबायदि पवा फानबोदों जेरावबो दाम दानि दामावथ' बेबायदि फाननानै जाबोदों जोङो दैमायाव गुरै सारै सारै जाबोदोंमोन जोङो आरो दाथ' नाखौनो मोनखाला दानि जुगाव ना फिथिख्रि ना मावा बेफोरथ' सल्लिस थाखा पन्सास थाखा पवा ओमफ्राय